जिला कठुआ कठुआ च उन्नी उन्नी ब्लॉक न जिं'दे च बनी बसोहली कठुआ बिलावर हीरानगर नगरी बनौटी मढ़ीन डिंग्गा अम्ब महानपुर मांडली मांडली गुज्जरू नगरोटा भड्डू महानपुर महानपुर बसोहली होर एह्दे च लगभग पंज सौ बारहां गांव न ग्रांऽ न पंज सौ बारहां ग्रांऽ न

कठुआ जिला कठुआ जिला ई अट्ठ ब्लॉक च बंडे दा ऐ जेह्के ते बंडे दा कीते जंदे बनौटी महानपुर घगवाल हीरानगर कठुआ कठुआ दी जेह्ड़ियां भाशां ऐं ओह् ऐ डोगरी लेकिन कुछ क्षेत्रें च प्हाड़ी भाशा बी बोल्ली जंदी ऐ शिक्षा हिंदी अंगरेज़ी ते उर्दू च शिक्षा दित्ती जंदी ऐ कठुआ कठुआ नगरी नगरी दे एमएलए भारतीय जनता पार्टी दे एमएलए राजीव जसरोटिया ते कठुआ कठुआ ते कठुआ जिला दे न आईएस आईएस न श्री राकेश मन्हास श्री राकेश मन्हास